अर्डारआ दासिम सौफैयाखै नाथाय डिलिबारि जाबाय होनना दिन्थिनायनि सायाव अजद दैखांनायनि जाहोनानो जाहैबाय जेब्ला आङो सासे माबा मोनसे अर्डार खालामदों जेरैहाय आंनि गाननाय ड्रेस आंनि साइखेल आंनि माबा मोनसे बुस्तु जेरैहाय बेबायदि देलायग्रा माखासे बुस्तुफोर जेब्ला आङो बेबायदि अर्डार खालामो अब्ला जेब्ला बियो डिलिबारि जाखानानै जेब्ला फैया बुस्तुआ अब्ला आङो डायरेक्ट कल खालामगोन आरो कल खालामनानै आङो सोंहरगोन आरो सोंगोन आरो बेबायदिनो मानो बुस्तुआ सौफैयाखै आं बेखौहाय कल खालामनानै बुंगोन जेब्ला आंनि मेसेजफोर फैयो मेसेजफोरखौ आङो दिन्थिगोन आरो आङो बुंगोन आरो आङो बुंनानैहाय बेनाव सोंहतगोन जेब्ला आङो सोंहतगोन अब्ला बिथांनियावहाय आङो माखासे बेबायदिनो मानि थाखाय सौफैयाखै मानि थाखाय डेलिबारि जाखानानैबो मानो थाखाय बुस्तुआ सौफैयाखै आङो बिथांनियाव सोंहतगोन कल खालामनानै आङो बिथांनियाव बुंगोन अब्ला बिथाङा मानि थाखाय बुस्तुआ सौफैनो हायाखै बिखौ बिथाङा बुंगोन अब्ला आङो मोनथिगोन आरो आङो डेलिबारि जाबाय ना जायाखै आंनि आखाइयाव बे बुस्तुखौ आङो आंनि आखाइसिम सौफैनो थाखाय आङो नाजागोन जाहाथे बे बुस्तुआ आंनिसिम सौफैयो आरो बै बुस्तुखौ आङो जेब्लानोखि डेलिबारि खालामखानानैबो अर्डार खालामखानानैबो जुदि बुस्तुआ सौफैयाब्ला अब्ला आङो बेखौ नेगोन आरो नेनानै आङो बै जिनोखि बिथाङा होफैग्रा फानग्रा डेलिबारि कम्पानिखौ कन्टेक्ट खालामनानै आङो बिथांनियाव सोंहतगोन आरो बुंगोन आङो कल खालामनानै बिथांनियाव बिहतगोन आङो बुस्तुखौ अर्डार खालामबायमोन पेमेन्ट जाखाबायमोन नाथाय बुस्तुआ आंनियाव सौफैयाखै बेबायदि माखासे कुइशन खालामनानै आङो बिथांजों रायलाय हरनानै आं बे बुस्तुआ आंनियाव सौफैसासिम आङो बिथांनियाव कल खालामगोन